जोंनि ओनसोलाव गोबां गिदिर फिसा दैमा दैसाफोर दं जेरैबायदि मानास दै गौरां दै आइ दै चाम्पाबथि दै आरो बेनिनो सोनाब बंग आरो जोंनि ओनसोलखौ बेंनानै लाग्रा संकश दै दैखौबो मोन्नो हायो आरो बेनि अनगायैबो माखासे थारं दै आरो फिसा फिसा दैसाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोन्नो हायो आरो बेफोराव जेबो गिदिर देम फोरखौ मोन्नो थाङा नाथाय फिसा फिसा सुइतस गेट खौ मोननो थाङो बेफोर दैफोरा दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि अखाजों लोगोसे गोबां गिदिर जायो आरो खाथि खालानि न' बां आबाद फोथारफोरखौ खहा खालामो बिनिनो गोजां बोथोराव बे दैफोरा एबा दैमाफोरा फिसा महर लायो नाथाय दैज्लां बोथोराव गिथावना महर लानानै गोबां बिबांनि खहाफोर खालामो बेफोर दैफोरनिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि सम्पदफोर मोन्नो हायो जेरै आबाद फोथाराव गोबां बिबांनि आबादफोर बे दैनि गेजेरजोंनो जों मोन्नो हायो मानोना दैज्लां बोथोराव लानानै फैनाय दैबानाया गोबां बिबांनि हासार हाफोरखौ लानानै दोनफैयो आरो बेफोराव गोबां बिबांनि आबादफोरखौबो जों मोन्नो हायो बेनिनो बे दैमाफोरनि गेजेरजोंनो आबाद फोथाराव दैनि जाम्फै लानानै लांनानै गोबां बिबांनि आबादफोरखौबो मोन्नो हायो